शिक्षा रोजगार के नेतृत्व मामलामे सहरसा पिछड़ल अछि सहरसा कमिश्नरी टाउन रहबाक कारणो एतुका लोक पिछड़ल अछि कोशी इलाका अछि कौशल विकास निर्माण सँ बेरोजगारीकेँ तऽ बहुत दौड़ छै बेरोजगार युवक सभ आइ ओकर शिकार भए रहल चाही जे कोरेक्स गाँजा आदि पियै छै किआ तऽ बेरोजगार छै रोजगार नहि मिल रहल छै नहि एतऽ उद्योग छै नहि एते कोनो एहन व्यवस्था छै जेना स्वास्थ्य क्षेत्रमे नहि एतऽ नीक अस्पताल छै एहि दुआरे बेरोजगार बढ़ब वाजिब छै बेरोजगार छै आ नशाके शिकार बनल जा रहल छै कोरेक्स हॉबी छै